ओइ बाबु ब्रिजेन नोङो दाबो गथ'आ दहायनो अफिसाव थांनांगौमोन आङो दासिमबो सौफैया जाबाय नोङो दसता जालाय लांबाय अथ' गारिखौ मा दाबो लाबोदिया नोंलाय आंहा दा लेत जाहैबा उसुबिदा जागोन अफिस टाइम हमनांगौआ मा खालामबाय थाखो नोंलाय